मिगी चेता ऐ पिछली बारी ओला उबर कैब में मंगोआई ही सांबा जाना हा ते रमेश लाल होर साढ़े इत्थै आऐ हे ते उं'दी गल्ल बात उं'दा गड्डी चलाने दा तरीका मेरे मनै गी बडा शैल लग्गा ते में चाह्न्नी आं अज्ज अ'ऊं ग्रेटर केलाश जाना ऐ ते तुस इयो ड्राईवर उबर आह्ला कन्नै भेजी ओड़ो